आदा नोङो नोङो बहा दङ अ ओइ माबा गय फुलि नांगौमोनलै आंनो अ गायनो दंमोन माबा बिफां गय फुलि मोनाखैनो औ दङ जायगा दङ गय नोंथांनि बागानाव एसां मोजां जादोना बेखौनो नुनानै आंबो माबा इस्सा खामदुमोन आरो अ अ फुलिखोनो नांगौमोनहाय आंनो माबा एकस'मान जाब्लानो जागोन जानो एकस' एकस'ब्लानो जागोन दे दामआ बेसां

दे जागोन दे

अ अब्ला आं अ मिथिदो आंनि थाखाय लाखि एकस' आंनि थाखाय औ लाखिब्लानो जागोन दे

जायगा अ जायगा दङ थारमाने माबा मोनाखै फुलिखो मोनाखै फुलिखो मोनाखै ना बिनिखायनो गायनु हायाखिसै दा नोंथाङा हरब्लानो जागोन आरो अ अ जायाखै जायाखै मोजाङानो हाया औ

अ अ

अ नोंथाङा खेबसे